आंनि गुबुन गुबुन रोखोमनि संमुं संनायनि रोंमोन्थायानो जाहैबाय जे आं ओन्दै समाव जेब्ला स्कुलनिफ्राय पास आउट जानानै हस्टेलाव थानांगौ जायो ओम्फाय बेनि उनाव आङो बन्द'फ्राव नआव फैयोमोनब्ला एखम्बा बिमाखौ नआव लोगो मोनामोन बिमाया एखम्बा साख्रियाव दस्रा जायगायाव त्रेन्सफार जानानै थाङोमोनब्ला गावनो हारसिंनो संनानै जानांगौ जायोमोन सिगाङावहाय बिमादै मोनजों जायोमोन ओमफ्राय गो गोबाव सम बिदिनो बिमादै मोनहाबो बुरजा नालाय मानसि बुरजा नालाय ज ज ओमफ्राय बिदिनो एखमबा जानाय समफ्रा मिलाया माया बिदि उसुबिदा मोन्नायखाय आं हारसिंनो उदैनि उखैनायाव सोलोंनांगौ जायो ओमफाय सोलोंजेन्नायाव थ' आं गोब्राब मोनखादोंमोन जेनबा इसे एनैखौथ' फिसा फिसौखोथ' संनानै जानो रोंखाबायमोन ओमफ्राय जेनेबा ओंखाम ओंख्रिथारखौ संनानै जानायखौ रोङाखैमोन आरो जेनबा बेबायदि सोलोंनांगौ माबाबो फैथ'वाखैमोन नालाय बिमानि संनायखौनो जाबोदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो नआव फैनायाव बिदिनो संनांगौ बाध्यता जाबायमोन आरो ओमफाय बिदि बिदिनो लासै लासै संनाय माबालांबाय ओमफ्राय बिदिनो फार्स्ताव संजेन्नायावथ' बिदिनो अबेबा ओंख्रिफ्रा मोनब्रेबाय अबेबा मोनासै जेनबा फार्स्ताव आं आलु एव एवदोंमोन ओमफ्राय बेयाव थावानो खमद्रायदोंमोन ओंखायनो आलुआ सिथाबनानै गेब्लेजोबदोंमोन आलु भाजि जानो लुगैदोंमोनबाबो बेयो आलु बाथोन बायदि जादोंमोन ओमफ्राय एखम्बा दालि संनाया रंआनो खम जादोंमोन बा बारा जानानै गोखा जाब्रेदोंमोन होमबा दस्राफोर जिखुनु भाजा एवनायफ्रानो खामलांदोंमोन थारमाने फ्राम फ्राम जानो लुगैदोंमोन किन्तु अरखौ बेसेबा गिदिर बा फिसा खालामबा फ्राम फ्राम जागोन बेखौ मिन्थियामोन एखम्बा अरखौनो फेदेरनानै होनानै एरनो बावनानै खामख'लाय जोबोमोन ओमफाय लासैनो बिदिनो सङै सङै दा रोंलांबाय आरो दा आंनि गोब्राब मोन्नाय संमुंआनो आं दासिमबो सोलोंजेन्नायनिफ्रायनो बे नाखौनो मोनो आरो बा ना एवनायखौ ना ना एवनायखौ आं गोब्राब मोनो मानोना बे ना एवनाय समाव नों जिसिबांखि केयारफुल थाया मानो बे नाया बेरदेरखागोन आरो आं बे बेरदेरनायखौनो बिराद बायो आरो आं बेखौनो गोब्राबसिन मोनो